पहिरीं जनवरी ॿ हज़ार सोरहीं सोरहीं उणिवीह सौ सतासी पंजी जून ॿ हज़ार यारहं अठी जनवरी ॿ हज़ार सोरहं पहिरीं नवंबरु ॿ हज़ार वीह